फाव फिसा आरो गेजेर साइज केबनि बेसेनाव थानाय फारागथिखौ मिन्थिनो बि थासारि नोंथाङा गावनि न'खरनि मानसिफोरजों खाथिनि दावबायथा जायगायाव मोनसे गुसुं ट्रिपनि थाखाय केब गारि गंसे बुक खालामनांगौ बेसेबां मानसिफोर थांगासिनो बेखौ खोन्था साब्रै जिरायजाग्रा फिसा केबनि भारा आरो सा द' जिरायजाग्रा देरसिन केबनि भाराखौ सों